अगर कोई फोटोग्राफी को शौक़ या पेशे के रूप में अपनाना चाहता है तो हम उसे यही सलाह देंगे कि वो पहले उस बारे में पूरी तरह से जानकारी लें फ़ोटोग्राफ़ी के कॉर्सेस करें और उस में सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा लें और हो सके तो डिग्री भी हासिल करें फ़ोटोग्राफ़ी में क्योंकि इससे ये होता है कि जब हम जॉब करने जाते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है और फ़ोटोग्राफ़र्स की बहुत अच्छी इमेज बनती है कि अरे ये तो वहाँ से सीख कर आया है तो इसको बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी आती होगी तो मैं यही यही कहना चाहूँगी कि रिसर्च करें उस टोपक टॉपिक पर जिस पर आप फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं और अगर आप ऐसा ही करते रहें तो निरंतर प्रयास से आप बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं